हमे बाइक से गेलो छी सिलीगुड़ी घुमय खातिर वहाँ पर हमरा बहुत अच्छा जगह लागलै घुमय खातिर ओ हमरा बहुत पसन्द एलै ओ जगह